جی ہاں بھارت میں ہر شخص چائے پسند كرتا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں چائے تیار كی جاتی ہے اور پی جاتی ہے كوئی ایسا شہر نہیں كوئی ایسا گھر نہیں جس میں ہر دن چائے نہ بنتی ہو ہر كوئی ہر شخص چائے كا شوقین ہوتا ہے اور كوئی چائے كو شوق سے بنانا اور چائے كو شوق سے پینا پسند كرتا ہے چوں كہ مجھے بھی چائے كی عادت ہے اور چائے مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے اس لیے میں بھی چائے كو گھر میں خود بنانا پسند كرتا ہوں اور اس طرح بناتا ہوں كہ سب سے پہلے بازار سے دودھ لاتا ہوں اور پھر ایک چھوٹا سا بھگونا لیتا ہوں اور اس میں دودھ كو ڈال كر كچھ دیر ابالتا ہوں اس كے بعد میں اس میں چائے پتی چینی اور كچھ مقدار ادرک ڈالتا ہوں چائے كا ذائقہ بڑھانے كے لیے میں اس میں كچھ الائچی ڈال دیتا ہوں تاكہ چائے كا ذائقہ بڑھ جائے اس كے بعد میں چائے كو خوب اچھی طرح پكاتا ہوں تاكہ چائے مزیدار بنے جس كو پینے میں مزہ آ جائے اور انسان فریش ہو جائے